निक्के होंदे में ते बड़े सारे खेल खेल्ले दे ऐं ते हून बी खेलनी ऐं मगर जेह्ड़े निक्के होंदे खेलदे हे जियां स्टापू होईया फिर बॉल्ली बॉल होईया फुट्टबॉल होईया जां क्रिकेट होईया छोटे छोटे होंदे हे जदूं अस ते जियां कि स्टापू च होंदा कि ठिप्पी लेईयै ते छे डिब्बे बनाने फिर सारियें कुड़ियें इयां कट्ठे होइयै खेलना दो हानी हानी बी खेलदे ते कल्ले कल्ले बी खेलदे हे ते इयां सर्कल बिच्च छे बब्बे बनाने सर्कल नेंई इयां सिध्दे बनाई ओड़ने छे डब्बे ते उंदे बिच्च खेलना पैह्ले पैह्ली बारी आनी दूई बारी आनी त्रीऽ बारी आनी इयां गे छे बारीं आनियां सारियां खेलदियां मिली जुलियै ते ओह्दे बाद बड़े सारे होर बी खेल खेलदे हे जियां के छप्पन छपाई छप्पन छपाई च होंदा कि तिन्न चार जने जिन्ने बी अपनी फैमली दी जां कोई बी फ्रैंडस बिच्च आई गे शाम्मी बेल्लै बी कुड़ियां खेलदियां हां ते बच्चे खेलदे हे जियां के छप्पन छपाई च इक नै अपनी मीटी देनी मतलव कि टाईम नाल दस गिनने ते बाकी आह्लैं छप्पी जाना फिर उनैं तुप्पना जिध्दर जिध्दर बी छप्पे दे होन ते उनैं तुप्पना ओह् इयां छप्पन छपाई होई गेई जेह्ड़ै सब तों पैह्लैं तुप्पी लेआ ते फिर ओह्दी बारी आई जानी ते अगर सारे नेंई तुप्पे कुसै ने पिच्छुआं दा कुसै थप्पा मारी दित्ता ते फिर उसदी जिस माटी देन गेदा ओह्दी गै बारी आनी ते होर बाल्ली बॉल बॉल्ली बॉल बी खेली लैंदी ही इयां गै बैड़मिंटन होईया बैड़मिंटन बिच्च बी दो जनें खेलदे हे ते बड़ा मज़ा कीते दा निक्के होंदे